हलो जी जी हाँ बताइए जी हाँ जी जी जी खुल तो जाता है सब एरिये में आठ आर बजे लेकिन सब कुछ रेडी होते होते दस बज जाता है

नहीं नहीं मिल जाएगा एक दम मिल जाएगा कन्फर्म मिल जाएगा दस बजे भेज नॉन भेज जो चाहिए आपको सारा मिल जाएगा कोई दिक़्क़त नहीं है अपने पास सारा अवलेबल है

कितना चाहिए फिर भी जी जी इसमें तो कोई कमी नहीं है तो बीस आदमी है है ना भेज या नॉन भेज चाहिए सर

जैसे सर तो हमारे यहाँ जो है ना आपको भेज का पड़ जाएगा एक सौ बीस रुपये पर प्लेट है और नॉन भेज का आपको पर जाएगा इधर दो सौ चालीस रुपये पर प्लेट

जी नहीं सर तो कुछ कुछ कम सर देंगे लेकिन हम लोग करते नहीं हैं सर जी एस टी पिन है हम लोग का तो सर इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि आप जी जी मैं जी सर ठीक है सर आइए ना हम लोग करते हैं

जी जी आप जी जी सब व्यवस्था है अपने पास सारी चीज़ अबलेबल है जो आपको चा सब मिलेगा जी जी लिफ्ट भी है आप लिफ्ट भी यूज़ कर सकते हैं ग्राउंड फ्लोर पर भी रूम में अपना फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्लोर जो चाहिए आपको वहाँ पर मिल जाएगा हर फ्लोर पर रूम अवलेबल है आप जहाँ चाहेंगे सर वहाँ ले सकते हैं सर देखिए हमारे पास जो है सर हमारे पास जो है ना रूम हैं तीन तीन तीन फसलेटी रूम है तो आपको फर्स्ट जो रूम है उसका फसनैलिटी जो है उसमें सर आपको बाथरूम लैट्रिंग सारा कुछ अटैच मिल जाएगा रूम में और उसमें सिर्फ फैन होगा लाइट होगी सर और उसके अलावा कुछ नहीं होगा और सेकेंड फसलैटी जो है सर उसमें आपको टी वी एल ई डी टी वी और बाथरूम अटैच और ए सी सारा कुछ अटैच है उसमें सर और थर्ड जो है वह तो जी जी जी ठीक है सर आइए आप मिलिए फिर